دوسرے سیاروں میں بیرونی زندگی ہو سکتی کیوںکہ جب ہم دیکھتے پتھر پھوڑتے پتھر میں بھی کیڑا نکلتا اللہ تعالی نے ایسے کئی جاندار رکھے جہاں پر ہم تصّور بھی نہیں کرسکتے ہمارا گمان بھی نہیں جا سکتا ویسی جگہ حیات رکھا اب یہ سیارے بنایا تو اُس کا کچھ مقصد ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی مخلوق ہے جیسا کے ہم جن کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ دُنیا بننے سے پہلے دنیا میں بھی فرشتے عبادت کر تے تھے اور بولا جاتا کہ شیطان زمین کا کوئی ایسا حصّہ ہوں گا نہیں ہوں گا جس پر شیطان سجدہ نہ کیا ہو تو مجھے یقین ہے کہ دوسرے سیاروں میں بھی کچھ اس طرح سے بیرونی زندگی ہو سکتی